कम सां गॾु गॾु हिकड़ी हॉबी ज़रूर थियण खपे ऐं मुंहिंजी हॉबी आहे की मां ॻाइणु ॻाइणु पसंदि कंदो आहियां मुंहिंजो हिनमें रुझान आहे त हिकड़ी हिकु अॼुकल्ह त टेक्नोलॉजी एतिरी एड्वांस थी वई आहे कि हिकिड़ो स्टारमेकर मोबाइल में ई तव्हांखे हिकिड़ो एप मिली थो मिली थो वञे जिते तव्हां पंहिंजो मनपसंदि जेके तव्हांजा ग गाना आइन जीअं मां वधीक ॻाईंदो आहियां किशोर कुमार जा गाना किशोर कुमार खे बु ॿुधंदो बि आहियां ऐं हुनजा गाना ॻाईंदो आहियां त स्टारमेकर में हिकु त म्यूज़िक मिली थो वञे हिकिड़ो तमामु सुठो ई हिकिड़ो मैप आहे जिते तव्हां पंहिंजी रिकॉडिंग करे सघो था ऐं कोई कीअं बि करे थोरो टाइम ज़रूरु मां कढंदो आहियां पंहिंजे कम सां गॾु गॾु जीअं की मां थोरो घणो ॻाए सघा ऐं पंहिंजी रिकॉडिंग करे सघां